आं बे अमाखौ बाजाराव बायना लाबोबाय हाथायाव बिनिफ्राय फिसिबाय बुन्दि अमा बिमा खालामबाय एगार'था फिसा होबाय दा बे फिसाखौ दुइ मास दोननानै बुन्दा बुन्दाया जाहैबाय पास हाजार आरो बुन्दि बुन्दिया जाबाय सारि हाजार आं बिदियाव फानबाय दा बिनिफ्राय अमा खासियाबो नौ मासाव बिस हाजारनि फानबाय दा बिदिनो फानो जोङो बोरमाफ्राबो बिदिनो बोसोरसेफोर बोसोरनैफोर खासि खालामना दोनब्ला दस हाजार पन्द्र' हाजार बिदि मोनो बोरमाफ्राबो दाउ अमा दाम गासिबो दा अमाया जाहैदों जाहा दा बिमा दंखायो आंहा न'आवनो फिसिनानै फाथाल थाम जाबाय मोजाङैनो जाबाय थायो बे अमाया मोजाङैनो दं बेमार सेमारबो जाथ'वाखै थिगैनो दंथ'यो जों दा बेफोरबायदिनो आबाद खालामनानै जायो दाउ अमाजोंनो एसे एनै माबानानै आदार होनायफ्राव खस्थ' जायो थास' थाला हानांगौ जायो गुन्दैया फाल्लासेयाव एकस' गाहामनि बायनांगौ जाहैयो बिफोरखौ जाहोनांगौआबो साधारन नङा अमा मासेखौ जाहोनांगौआबो जों मासे खासि लायो बिमा मासे लायो बिदिल' दोनो जोङो बै फाथालसेनिखौ मासे दोनबानो बे फाथालसेनिखौ मासे दोनसै बै फाथालसेनिखौ नै दा फानसै इदि खालामो पन्द्र' हाजार बिस हाजार बिदियाव फानो जोङो माखासेखौ दा बोसोर घुरायलायनाय दोननो हाया आरो नौ मास दस मास बिदि दोननानै फानो जोङो माखासेखौ बिमा मासेखौबा हले रेगुलार लाबाय थाखायो किसुमानफ्रा मालाय आदार मेरलाफ्रा मानै गाहाम लानो हायो जोंहा आदार गैया थास' इरि हादेरो गुन्दै इसे एनै होयो न'आव जानाय संख्याखौ खम जोंहा गुन्दैफ्रा थाब थाब ओंखारा दा बेवनो बिमा मासे खासि मासेल' लायो होमब्लाबो मोजाङैनो जों सलियो आरो बिजोंनो